जोंनि संसाराव जोङो जिब जुनाद बिदिनो दाउ अमा बोरमा मोसौ मोसा जों बिदिनो फिनानै जोङो सलियो जायो बा एबा जोङो नखर संसारखौ बिजोंनो थिखां लाङो गथ' गथायनि फरायनाय गान्नाय जोमनाय बा जोंनि जानाय लोंनाय गासिबो जोङो बिदिनो जोंनि फिनाय दाउ अमा जुनादजोंनो जोङो नखर संसारखौ गोजोन संसार बिदिनो मानि मिलायनाय बा सोरखिनो हानाय जोङो बेबायदिनो सलिनानै थायो आरो जोंहा बेनि अनगायै जेबो मा लानो मा राहा गैया जेबो राहा गैया जोंहा बेनि सायाव माखासे रोंनाय माखासे रोयि थायो बेनिखायनो जोङो माखासे सान्नाय बायदिखौ जों मावनो हाया जों न'वाव थानानै बेबादिनो दाउ अमा फियो दाउ अमाजोंनो जोङो नखरखौ जों सलिनानै थायो फिसा फिसौ जानाय लोंनाय फरायनाय गान्नाय जोमनाय गासैबो जोंनिया बेनो